जानायाथ' बहुद रोखोम जायो सोरबाबा सिंआनो गैया ससेनिफ्रायनो थिखांनो रोङा बिराद खस्त मोनबाय बिसोरो बोखांनांगौ जाहोनांगौ लोंहोनांगौ थुखैनांगौ बेफोरबादिआ बिराद खस्त' मोनबाय आरोखि दा दा जों माखालामनो डक्टर फैसाबोथ' हरनो हाला जोङो ओरैनो दं सासे मानसियाथ' नैबेनिफ्रायनो गैखाया जानजिया थाबायनो हाया बोखांनानैसो लांनांगौ जोंनि गामियावनो दङ आरोखि बेबो सोरबाबा थाबायनो रोङा सोरबाबा रायलायनोबो रोङा गथ'फोरबो दं दा बेफोरबादि आरोखि दा बेफोरखौ मारै फाहामनांगौ मानांगौ बेखौ सिन्था खालामनानै फैयो एखनब्ला समाव दा मा खालामबावनो जोंलाय बिदिनो थालांबाय गथ'फ्रा देरबावबायसो थाबायनो रोङा रायलायनो रोङा एकदम बिदियावनो जारला जालांबाय आइनि सोमोन्दै मोनसे आइयाबो जि खस्त' मोनबाय थाबायनो रोङा मानोबो रोङा सामफ्रोमबो बोखांबाय थानांगौ खि हासुदै साफा खालामनानै होनांगौ जोङो खस्त' मोननानै दङ दा जों आइयाथ' बिदिनोसै दा थाबायनोबो हाखाला बे सिखारनोबो हाया जोंसो बोखांनांगौ बिसिनाफोरखौ साफा खालामनानै होनांगौ गासिबो बिदिनोसै एक्के जानाय लोंनाय दौनांगौ ओंखामफोरखौबो थुखैनांगौ बेनोसै आरोखि प्रेसार जों पेरालाइसिस जादों आरो दा बेखौनो जों सोखानो हायासै आइखौ जोंदा मा बुंबावनो बेनोसै आरोखि